ہندوستان کا علی گڑھ ایک ایسا شعبہ ہے جس میں تہوار بہت شفاقت سے بنائے جاتے ہیں جیسے عید ہے دیوالی ہے ہولی ہے دشہرہ لہری کرشمش اور کچھ قومی بھی تہوار ہیں جیسے چھبیس جنوری ہے پندرہ اگست ہے مطلب بہت اچھے سے منائے جاتے ہیں اور سب سے اچھا تہوار علی گڑھ کا سر سید ڈے سر سید ڈے سیونٹین اکتوبر کو منایا جاتا ہے سب سے اسپیشل طریقے سے منایا جاتا ہے اور میرا بھی یہ تہوار سیونٹین اکتوبر سر سید ڈے میرا فیورٹ تہوار ہے بہت اچھی طریقے سے منایا جاتا ہے